हैलो अंजी अंजी मैडम नमस्ते बस मैडम कंप्लीट करी ओड़ने में थह्ड़ी बमार होई दी ही मेरे हेल्थ इश्यू आई गेदे हे में ग्रां बिच आई दी ही मतलब जेल्लै में अंऊ ठीक होगी अंजी अंजी मैडम मैडम में बमार होई दी ही हेल्थ इश्यू बनी गेदे हे मैडम में ग्रांं गेदी ही चैकअप कराया उनें आक्खेआ रैस्ट करो थोह्ड़े दिन ते अंऊ करी ओड़गी बनागी अकाऊंट सारें दे प्रोवाईड करी ओड़गी किश प्रोवाईड करी ओड़े किश रेही गेदे थोह्ड़े बहोत रेही गेदे कंप्लीट करो आपूं ठीक ठीक ठीक मैडम अंऊ करी ओड़गी कम्म पर थोह्ड़ी ठीक होई जां भी करी ओड़गी कम्म

ठीक ठीक ऐ मैडम में अद्धे हारे करी ओड़े अद्धे रेही गेदे में ठीक होइयै बाकी सारे कंप्लीट करी ओड़गी आंं ठीक ऐ ओह् तुस कुत्थें न आं मैडम करी ओड़गी पर थोह्ड़ी मेरी सेह्त ठीक होई जा ना पर जादै बमार ही में ते हॉस्पिटल बमार ही थोह्ड़े दिन ते घरै ई आई दौ त्रै दिन पैह्ले ते रेस्ट करियै भी आई आं बस ठीक मे सारें कोला पैह्लें अपने पर देना भी बाकियें उप्पर देगी अँ'ऊ आं ठीक ऐ मैडम ठीक